हैलो नमस्ते हां जी बोल्लो हां जी हां जी उद्धर ई बोल्ला नै आं जी आं ऐ आं मिली सकदियां पर ओह् बुक्कां लीकी दियां निं होनी चाही दियां पैन बगैरा निं लग्गे दा होना चाहिदा ते लिखी दियां निं होनी चाही दियां ते ओह्दे बदले थुहानू पैसे मिली जाङन पर मिलने थोह्ड़े घट्ट ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं तुस लेई आवेओ कल्ल ठीक ऐ ठीक ऐ